نوجوان نسلوں کی ثقافتی طریقوں پر عمل کرنے کے شدت مختلف عوامل پر منحصر ہے اور یہ علاقے اور سوسائٹی کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے عام طور پر نوجوان نسلیں اپنی ثقافتی اقدار اور روایات پر عمل کرنے میں کچھ چیلنج کا سامنا کرتی ہیں نوجوان نسلوں کی ثقافتی طریقوں پر عمل عالم گیریت اور تبدیلی عالمی ثقافت اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے نوجوانوں کو مختلف ثقافتوں سے متعارف کرایا ہے جس سے مقامی روایات اور ثقافتی طریقوں پر اثر پڑ سکتا ہے تعلیمی اور سماجی عوامل تعلیم اور سماجی تعلیم تعمیلات نوجوانوں کے خیالات اور رویوں پر اثرانداز ہو سکتے ہیں جس سے روایتی ثقافتی طریقوں پر عمل کرنے کی شدت کم ہو سکتی ہے خاندانی اور سماجی دباؤ بعض نوجوان اپنے خاندان اور سماج کی توقعات کے مطابق اپنی ثقافتی اقدار پر عمل کرتے ہیں جبکہ کچھ دوسری تبدیلی اور جدیدیت کے اثرات کو ترجیح دیتے ہیں ثقافتی اقدار پر گرفت ڈھیلی ہونے کی پہلو جدیدیت جدید طرز زندگی اور عالمی ثقافت کے اثرات کے باعث کچھ روایات اور اقدار مدھم ہو سکتی ہیں تغیرات اور اختلاط مختلف ثقافتوں اور خیالات کا اختلاط نوجوانوں کی روایات اور اقدار پر اثرانداز ہو سکتا ہے جس سے پرانی روایات کی پیروی میں کمی آ سکتی ہے تعلیم اور آگاہی تعلیم اور آگاہی کی بڑھتی ہوئی سطح نوجوانوں کو نئے نظریات اور خیالات کے طرف مائل کر سکتی ہے جوکہ روایتی اقدار سے مختلف ہو سکتے ہیں یہ کہنا درست ہے کہ ثقافتی اقدار پر گرفت میں تبدیلیاں آ رہی ہیں لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ثقافتی ورثے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں چاہے کہ دنیا بھر میں ثقافتی تبدیلیاں ہو رہی ہوں